पहिला जे छै खेती होल तऽ हऽल से होइ रहै दू टा बैल बेलके उपर दै रहै हऽल भैर दिन चलतै चलैत रहै बैल तऽ पहले ई बैल हरान भए जाइ रहै बहुते पहले बहुते लेट से खेती होइ रहै आब तऽ नबका जुग आबि गेलै हइ आब ट्रैक्टर उरैक्टर सब लै छै एक्के अथी अधे दिनमे सब खेत कोरि लै छै एक बीघा दू बीघाके सब खेत कोरि लै छै एक दिनमे तुरत तुरते छींटै छै धान जे तुरते खेत अथी आबि जाइ फसल आबि जाइ छै पहले पहले जे छै बहुते लेट लागि जाइ रहै एक दू महीना लागि जाइ रहै बहुते दश पन्द्रह दिन बहुते लागि जाइ रहै आबैमे फसल तसल बहुते दिन लागि जाइ रहै अभी जे छै तुरते अथी बिया तिया छींटै छै तुरते ट्रैक्टर से पूरे खेत कोरि लै छै तुरते बीया छींट दै छै आ पहिले जे रहै पहिले बैल से पूरे पहिले खेत खुनै रहै पूरे बैल से फेर धानके बीया छींटै रहै तब होइ रहै पानि पटबऽ आब तऽ अथी मशीने से पानि पटबऽ लागै छै बहुते स्पीडमे पानि पड़ै छै पूरे पानि पड़ै छै पहिले एना नहि सिस्टम रहै आब आब दोसर सि अथी भए गेलै हइ आब दोसर चीज भए गेलै हइ आब जे छै अभी अभिका किसान जे छै अभिका किसान बहुते तरक्की करै छै पहले जे छै धूपमे अथी पूरे पियासल तियासल अभी जे छै किसान ट्रैक्टर पर बैठै छै आराम से खेत जोतिके आराम से आबि जाइ छै पहिलुका किसानके बहुते तकलीफ होइ खेत जोतैमे अभिका किसान तऽ अच्छा से जाइ छै खेत तेत जोइतके आइब जाइ छै